जय झूलेलाल मां पंहिंजे घर में पौधे जे रूप में गमले तुलसी माता जो गमलो लॻाइणु चाहींदुमि क्योकि तुलसी माता जे घर में हुजण सां सुख संपति ईंदी आहे जंहिं करे मां पंहिंजे घर में तुलसी माता जो आगमन कंदुमि हुन जे करे की असांजे घर में कुझ बि कोई ग़लति शलत उर्जाऊं ईंदियूं आहिनि त उहो तुलसी माता पंहिंजे मथां खणी सघदी आहे ऐं घर जो बचाव कंदी आहे तुलसी माता खे हर हिकु जॻह ते सुठो मञियो वियो आहे हर हिकु गीता में भगवत गीता में हर हिकु शइ जो बराबरि सुठो मञियो वियो आहे इन करे मां पंहिंजे घर में तुलसी माता जो गमलो लॻाइणु चाहींदुमि